जेब्ला आङो द' थाखोआव फरायो अब्ला गवालपारायाव थांदोंमोन सुर्ज' पाहार होननायाव आरो स्नि थाखोआव फरायब्लाबो गवालपारा खुवालकुसिआव थांदोंमोन जेब्ला दाइन थाखो जायो अब्ला मानासआव थांदों आरो जिसे थाखोआव फरायब्ला मानासआव थांदोंमोन ओमफ्राय बार बार जोंनिनो साहाथिं भुटानआव थांबाय थानाय जायो बेफोराव थांनानै आङो बहुद गोजोननाय मोनदों आरो जायफोरखौ खनसेबो नुफेराखै आरो जाय बुस्थुखौ आङो सानाखैमोन बिदि दं होननानै बेफोरखौ आं नुदों जेरै बिफां लाइफां गिदिर गिदिर आरो गिदिर गिदिर ब्रिज दालां दैमा अन्थाय न' बेफोरखौ नुनानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आं गिबि खेब नुदों आरो दालांफोरखौ एथ'बां गोलाव गोलाव नुफेरनाय जायाखैमोन बेफोरखौ नुनानै गोसोआव गोबां साननाय फैदों आरो साननाय फैदों कुइस'न सोंथि फैदों बेफोरखौ मानो नुनानै आं गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरखौ सानै सानैनो गोबां माखासे गोदान गोदान सोदोब एबा कुइस'न सोंनाय सोमजिखाङो बेफोरनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो आरो आं वेस्ट बेंगलाव थांनायाव गिदिर गिदिर हाजो नुदों हाजो सा सा दंफां लाइफां आरो गेजेर गेजेर दै बोहैनाय अन्थाय लोगोफोरजों ज' ज' बेलेग रोखोमनि जायो आरोना गोजोननायानो गावखौनो बहा दं दुखु सुखुआ मा बेखौ जेबो मिथिया गावखौनो माने ओरैबादि गोजोनो हमदांस' हाया दुखुआ मा बेफोरखौ मिथिरोङा जायनि थाखाय आं बेरायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आं दासिमबो बेरायनायखौ माने बेरायबावगोन बायदि आसा खालामो आरोना लोगोफोरजों ज' ज' बेबायदि